दिक्खो जी जि'यां साढ़े अगर रस्में दी गल्ल कीती जा ते साढ़े रस्मां जेह्ड़ियां बड़ियां हारियां बनाई जंदियां उद्धर च जेह्ड़ियां मुक्ख खास खास जेह्ड़ियां न जि'यां लोह्ड़ी होई दिवाली होई होली होई बसोआ संकरांत एह् मुख्य जेह्ड़े साढ़े तेहार रक्खी लैओ जां रस्मां रक्खी लैओ एह्दे पर साढ़े साढ़े जेह्ड़े रिश्तेदार होंदे जां होर बाहरै दा जेह्के लोक औंदे ते इत्थै साढ़े कन्नै मिलियै इनें रस्में कन्नै साढ़े कन्नै मिलियै रस्में गी एंजॉय करदे ते बाकी मेले कोई लगदे जि'यां शिवखोड़ी मेला होई गेआ जि'यां कटरा माता वैष्णो देवी जात्तरा होंदी उत्थै बी जेह्ड़ा बाह्रा जेह्ड़े जात्तरू औंदे ओह् इत्थै साढ़े मतलब एंजॉय करदे साढ़े कन्नै ते रस्म सैलिब्रेट करदे ते साढ़े एरिया च जेह्ड़ी रस्मां जैदातर होंदियां नेईं बी हैन लेकिन जेह्ड़ियां होंदियां न ते बड़े अच्छे तरीकै कन्नै मनाई जंदियां न ते बाह्रा जेह्ड़े साढ़े लोक आंदे तां उ'नें गी मतलब साढ़े ग्रांऽ दे लोक बड़े अच्छे तरीके कन्नै उं'दा सोआगत करदे हर कुसै ई साढ़े ग्रांऽ च साढ़े डिस्ट्रिक च रियासी डिस्ट्रिक च औने ई सभनें गी आजादी ऐ के तुस आई सकदे साढ़े जो जो बी रस्मां होंदियां जेह्ड़ियां जो जो होंदा जियां कोई फंक्शन होई गेआ कोई ब्याह् दा फंक्शन होई गेआ ते उत्थै बी मैक्सीमम हर कोई आई सकदा ते अपने जो बी सेलीब्रेट च कोई रस्म साढ़े कन्नै बड़े हारे लोक मनांदे बी हैन जि'यां अलग अलग स्टेट दा लोक औंदे जि'यां शिवखोड़ी जेल्लै मेला लगदा ते उत्थै दूरा दूरा लोक औंदे ओह् बड़े दिन मतलब दो तिन्न दिन मेला जेह्ड़ा चलदा रौंह्दा ओह् ते बड़े बड़े दूरा लोक औंदे उत्थै ते एह्दे आस्तै कि साढ़ा जेह्ड़ा रियासी डिस्ट्रिक च जैदा किश होंदा निं पर जो बी होंदा बड़े अच्छे तरीकै कन्नै होंदा बाकी इत्थै भगोआन गी मनदे जैदातर रस्मां उत्थै जैदातर इ'यै होंदियां कि मेले बगैरा होई गे जां कोई दिवाली होई जां दिवाली होई दिवाली आह्ले दिन जैदातर इ'यै होंदा कि पटाखे बगैरा होई जंदे बाकी होलियै ई रंग बगैरा लाया जंदा बस